भारत में अस्पतालों की कमी है विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रो में और कोई मौज़ूदा स्वास्थ्य सुविधाओं में बुनियादी उपकरणों और संसाधनो की कमी है भारत में प्रति एक हज़ार जनसंख्या पर कुछ बेड्स ही उपलब्ध होते हैं और ग्रामीणों को इसमें कुछ परसेंट ही मिल पाते हैं भारत में जो स्वास्थ्य स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता जो व्याप्त है जो प्रदान की जाती है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त सुविधाएं हैं और संसाधनों की भी बहुत कमी देखी गई है कमजोर विनयमन के कारण कुछ निजी स्वास्थ्य सुविधाओं में खराब देखभाल सेवा प्रदान की जाती है यही महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों की कमी जानकारी का अभाव प्रति एक हज़ार व्यक्ति पर बेड का कम होना यही महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं